देखिऔ हमसब गृहस्थ आदमी छी दुइ छह चारि छह कोदारिसँ पहिने खुनि लेलहुँ ओहिमे कनिटा गोबरके कनिटा केमिकलसब मिलाके ओहिमे देलौँ खाद खादमे देलौँ तकर बाद गेलौँ सहरसा गेलौँ बढ़िआँ बढ़िआँ गाछसब लऽ कऽ अएलौँ ओहिठामसँ आबिकऽ ओहिमे दऽ कऽ ओकरा रोपलौँ पानि डेली भोर साँझ कमसँ कम दू टाइम देलौँ कमसँ कम गोटेक महिना लगातार दैते रहलौँ तकर बाद जाकऽ ओ लागल तखन हम बादमे ओकरा कोड़िकऽ जतेक खरपात जतेक अइ ओकरासबके हटेलौँ हटेलाकेँ बाद कनिटा गाछ रोपि ओहिमे किछु खाद मिलाकऽ आओर देलौँ बहुत तरहके खादसब ओसब दऽ कऽ गाछके समर्थ कएलाक बाद कहै छै कि जे बेटासँ बेसी गाछके जेना बेटाके मानै छिए तहिना गाछके मानिऔ ओही अपेक्षासँ हमसब गाछोके मानै छी आओर अपना तरफसँ दू सओ चारि सओ पाँच सओ हजार ई गाछो लगेलहुँ आओर लगबिते छी आओर लगाबैत रहब आओर अहाँके विशेष कि कहब जगह जमीनके कमी अइ दोसरो तेसरो कहलक जे हमरोमे लगा दे तोहरो देबौ ओहिमेसँ किछु बाँसे लगेलहुँ या बड़का बड़का ई अहाँके आइकाल्हि नया नया चलल हँ गाछसब जेनाकि महोगनी चलल हँ सागमान चलल हँ एकरो सबके कनी महगा दैए ताहिसँ कि तैओ अहाँसँ ओकरासँ कर्जा लऽ कऽ लेलौँ आओर आबिके रोपिके चारू बगल कनिटा ठण्डो भेल आओर अपनो सोचलहुँ जे एखनसँ लऽ कऽ बुढ़ापामे कनिटा अपनो ई साथ देत आओर हम इएह कहब जे बेटा अहाँके साथ नहि दै छै मुदा गाछ बुढ़ारीमे साथ दै छै